जी हाँ मैंने हाल ही में मेरे गैस सिलेंडर को भरवाया है उसका उपयोग मेरे लिए बहुत हानिकारक रहा है क्योंकि मुझे मेरे सिलेंडर को भराए हो एक महीना हुआ है और एक महीने के अंदर मैं तीन बार उसके साथ बहुत ही बेकार अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ जब भी मैं उसको रेगुलेटर के वहाँ से बंद करता हूँ तो गैस निकलती है और यह गैस इतनी बेकार है कि बहुत जल्दी ही मेरा सिलेंडर आधा खत्म हो गया है जबकि मैंने उसको उपयोग में भी नहीं किया है और इस गैस में से बहुत ज़्यादा जब मैं मेरे गैस को यूज करता हूँ तो एक स्मेल निकलती है जो कि मेरे सिर को दुखा देती है और इसकी स्मेल बहुत ही गंदी है और मुझे लगता है कि इस गैस में कोई ना कोई किसी किस प्रकार के मिलावट है